जिन्स पेंट म्हाका घालपाक खूब आवडटा जिन्स खूब कम्फर्टेबल घालपाक एखादी जिन्स आसता तेजेर आमी कसलेय तरेची टीशर्ट शर्ट क्रॉप टॉप टॉप्स घालपा शकता जिन्स घातल्या उपरांत स्टायलिश्यूय दिसता जिन्स खूब तरेच्यो आसता जशी की बूटकट स्किनी जीन्स स्लिम फीट हाय वेस्ट फ्लेट जीन्स जॉगर्स जॅगीन्स नेरो सगळ्या तरेच्यो जिन्स कम्फर्टेबलूत आसता जिन्स डेली वॉश करची पडना ती तूं चार पांच दीस सुद्दां घालपाक शकता जिन्स बेगीन लोळना जिन्स हो एक असो प्रकार तो सगळ्यांक खूब आवडटा आनी खूब सोयिस्करूय आसता